मां कॾी वर वर्कशॉप या ड्रॉइंग क्लास त न वई आहियां लेकिन जॾी नंढी हूंदी हुअमि स्कूल में हूंदी हुअमि त ड्रॉइंग जो हूंदो हुओ कोर्स त उहो मां कंदी हुअमि कम्पलीट जीअं केॾीमहिल मैडम जूं क्लास हूंदी त ड्रॉइंग ठाहिणु ॾींहुं हूंदी त मां गुलु ठाहींदी हुअमि या केॾीमहिल मिकीमाउस आहे या डोरीमोन आहे इहे पहिले त इहे न हूंदा पर मिकीमाउस हूंदो हुओ जीअं या कोई फ्लॉवर बटरफ्लाई

ऐं उहे कलर मुंहिंजे हेॾा बढ़िया अलॻि ठही वेंदा आहे की सभिनी खे वणंदा हुआ की हा ॾाढी बढ़िया कई अथई

पेपर त मां उहो करे ईंदी हुअमि ऐं ॾाढी सुठे सां ठाहींदी हुअमि उन खे अलॻि अलॻि प्रकार जा कलर कंदी हुअमि पोइ वरी मां अञा वॾी क्लास में वञ त वाटर कलर करणु लॻमि ऐं तंहिंखां पोइ वरी मुंहिंजी ड्रॉइंग हेॾी बढ़िया ठाहिणु लॻी की मूंखे कॾी इहो क्लास जूं या ड्राइंग क्लास वञण जो

या मोम कलर हुजे या वाटरींग कलर हुजे जंहिंसां मां उहो ठाहे करे चित्र ऐं पाणेई हुन में अहिड़ा कलर भरे छॾिंदी आहियां की जेका वड़ंदर हूंदा आहिनि पोइ सभिनी खे वणंदा बि आहिनि मूंखे पुछंदा आहिनि की कीअं कई अथई ॾाढा कलर आहिनि इन जा वणनि था पिया तंहिं करे मूंखे हुआ ड्राइंग मां पाण सां सिखी आहियां पर मां कंदी आहियां त ॾाढी बढ़िया ई ठहंदी आहे उहा